जय झूलेलाल असांखे पंहिंजी भारतीअ कला जो प्रदर्शन ऐं अन्य देशनि में करिणो खपिजे असांखे नंढा नंढा प्रोग्राम करे ऐं हुनजी वीडियो ठाहे मोबाइल जे देश विदेशनि में मोकिलिणी खपे हिनखां असांजी भारतीअ कला जो प्रचार प्रसार थींदो ऐं वास्तव में अॼुकल्ह जेका डिजिटल दुनिया हले पेई मोबाइल जी सहायता सां इंटरनेट जी सहायता सां असांजी कला जो खे वधायो मिलियो आहे असां ॿियनि जी कलाऊं बि ॾिसंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजी कलाऊं ॿिएं हंधु मोकिलींदा आहियूं हिनसां ॿियनि देशनि जी कलाउनि ऐं पंहिंजे देश जी कलाउनि जो पतो पवंदो आहे कि विदेशनि में छा संस्कृती आहे छा कलाऊं आहिनि ऐं पंहिंजे भारत में छा संस्कृती छा कलाऊं आहिनि